جی آپ نے پوچھا ہے ٹیوب ویل ہمارے طرف اسی ٹیوب ویل کو بورنگ کہا جاتا ہے اور اس بورنگ کا پروسیس ہے یہ ہے کہ بورنگ کے لیے پہلے کھدائی کی جاتی ہے اس کو سرنگ کیا جاتا ہے اور اس سرنگ میں پائپ کو ڈالا جاتا ہے اور اس پائپ کو کے ذریعے ہی پانی کو باہر نکالا جاتا ہے اور ہمارا علاقہ تھوڑا نچلا علاقہ ہے ارریا جو کم گہرائی میں ہی پانی نکل جاتا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی ہے لیکن اس کے لیے اس کو گاڑنے کے لیے کوئی پروفیشنل کاریگر کو بلایا جاتا ہے جو کئی لیئر ہوتے ہیں پائپ کے اور اس کے ذریعے پانی فلٹر ہو کے نکلتا ہے نہ تو پھر وہ گدلا گاڑھا پانی نکلتا ہے اور بعد میں اس کو جالی سے کچھ اس طرح کا پائپ ڈالتے ہیں جس کے ذریعے صاف پانی نکلتا ہے اور ہمارے علاقے میں جہاں تک کنوؤں کی بات ہے کچھ ہی کنویں بچے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے ہیں کچھ مٹی سے ڈھک دیے گئے ہیں کچھ گائے باندھنے والا گئو شالا بنا لیے ہیں اور جہاں تک کنواں کی بات ہے یہ پہلے چلتا تھا اب اس کا رسم ختم ہو چکا ہے